دس ہزار پانچ سو اکیس ہزار پانچ سو اکتیس ہزار پانچ سو اکتالیس ہزار پانچ سو پچاس ہزار پانچ سو